मैंने स्कूल पढ़ाने के साथ साथ कई प्रकार के अन्य कार्य किए जिस प्रकार एक जैसे कोरोना काल के समय मैंने हर घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाया मोहल्ला कक्षा ली एवम उन्हें उस इतनी बड़ी स जो बीमारी चल रही थी उस बीमारी के बीच में भी मैंने जा कर बच्चों को पढ़ाया उसमें यहाँ से वहाँ तक जाने में मुझे कई प्रकार की समस्याएँ आई कई जगह लोगों ने जो हैं मिलने से मना करा कई जगह से जो हैं मुझे नकारात्मक जवाब मिला कि हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते इतनी बड़ी बीमारी चल रही है फिर भी मैंने उन्हें समझाया एवम प्रयास किया तो मैं उस स्थानीय पर जो बच्चे प थे उनसे बातचीत करके मैंने जो है उस कार्य को सफल बनाया एवम इसके साथ मुझे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा एवम लो